سفر کے دوران بہت ساری گھٹنائیں گھٹتی ہیں ایک دن میں ٹرین میں جا رہی تھی اور ایک آدمی وہاں پر آیا اور آ کر اس ٹرین میں چڑھ گیا جیسے ہی اس اسٹیشن پہ سے وہ آدمی چڑھا وہ بہت ہی گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا بہت ہی عجیب سا تھا دکھنے میں بھی اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں تو سب لوگ اس سے اس طرح ویوہار کر رہے تھے کہ جیسے بہت الگ ہے اور وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا آدمی وہ آ کے بیٹھا اور عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا میں نے تبھی دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے ایک لیڈی کا پرس لے کر بھاگ رہا تھا اگلے جس اسٹیشن پہ جب ٹرین رکی تو وہاں پہ پرس لے کر بھاگ رہا تھا گھٹنا کسی اور کے ساتھ گھٹی تھی اس لیے میں نے فوٹو لے لی تھی کیونکہ اگر اپنے ساتھ ہوتا ہے تو ہم فوٹو نہیں لے پاتے ہیں ہم صرف چھینا جھپٹی میں رہ جاتے ہیں تو میں نے ٹریک میں ایک دم فوٹو لے لی اور میں اس کو کہیں پوسٹ نہیں کرتی ہوں بس لے لی کہ مطلب شاید کسی کام آ جائے کیا پولیس کو دکھانے میں کام آ جائے اس وجہ سے